धोरोमा माब्रै सुबुंफोरखौ ज' खालामो आङो बे सोंनायनि फिननायखौहाय आंनि थौले मेलेमजों आङो होनो नागिरदों धोरोमा मोनसे जों गावनो जाय धोरोमखौ लायोब्ला बे धोरोमजों आंहा गोजोननाय दं बे धोरोमजोंनो जोङो जिउ जोङो खांनो हायो बा जिउ खुंनो हायो आरो बे धोरोमा जोंनि सुबुं माहारिखौ एबा सुबुं समाजखौहाय खौसेथियाव लाखियो धोरोम नङाब्ला संसारावहाय मानसिया खौसेथियाव थानो हाया जोङो दा बुंनो हायो बुहुमाव गोबां रोखोमनि धोरोम दङ बे गासैबो रोखोमनि धोरोमा गावबागाव मोनसे मोनसे इसोरखौ बिसोरो ज' जानानैहाय बिसोरो गाबज्रियो गिरजायाव होन मजिदनाव होन मन्दिराव होन अबावबा मोनसे हाजोफ्रावनो होन अबावबा मोनसे जायगाफ्रावनो होन बिसोरो बेबायदिनो ज' जालायनानैहाय धोरोमखौ बिसोरो फालियो बिसोरनि धोरोम फालिनायनि गुबै थांखिखौहाय आङो बुंसनो हायाब्लाबो आङो जि धोरोमखौ लायो आङो बे धोरोमखौहाय लानानैहाय आंहा हान्ड्रेड पारसेन्ट आङो गोजोननाय दङ आरो इयुन फिउचारनि थाखायहाय आंहा गिदिद मोनसे आसा दङ आङो जाय धोरोमखौ लानानैहाय आङो आगान सुरदों बे धोरोमखौ लानानैहाय आंहा जिबनाव मोनसे गिदिद थांखि दङ बे थांखिखौ सहैनो थाखैहाय बे थांखियाव सहैनो थाखैहाय बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखैहाय आङो जि धोरोमखौ सायख'नानै लादों आङो बेजोंनो आंहा जिबनाव मोनसे गिदिद आसा दङ आरो जोङो जायखि जाया बे धोरोमाव थानानैहाय जोङो जोंनि रायजो राजाफ्रा जि धोरोम फालिदों बे धोरोमखौहाय एबा धोरोमाव जे मोनसे फरब दङ बे फरबखौहाय जोङो माब्रै जोङो खुंफुङो होननानै बुङोब्ला जे गासैबो बे मोनसे धोरोमनि बा आयेननि सिङाव थानानैहाय जोंनि सुबुं माहारिफ्रा जि धोरोमनि फोरोंनाय दङ बे फोरोंनायखौ लानानैहाय जोंनि मानसिफ्रा धोरोमनि सिङाव थानायखाय जिखुनु समावनो धोरोमनि जि फोरबोफोर दङ बे फोरबोखौ बिसोरो मावनाय दांनायनि गेजेरजों रां रुफा मदद होनायनि गेजेरजोंहाय समाजनि माबा मोनसे खामानि मावनायनि गेजेरजोंहाय नै बेफोरजोंनो जोंनि रायजो राजाफ्रा ज' जालायनो हायो मथामथि जि धोरोमखौ जोङो लाबाय बे धोरोमावनो बयबो सोनारनानै थानानै बे धोरोमजोंनो जोंनि प्रेजेन्ट आरो फिउचारनि थाखैहाय जोङो बे धोरोमनि सायावनो जोङो सोनानै जोङो थानो गोनां जायो आरो बेफोरजोंनो जोंनि मोनसे ख्रिस्टियाननि मोनसे समाज हिन्दुनि मोनसे समाज मुस्लिमनि मोनसे समाज बेसोरो बिदिजोंनो जमा जानानैहाय बिसोर थानो हायो आरो बे धोरोमारिनि मोनसे फेसटिभेलनि सोमोन्दैहाय आङो बुंनो सानदों आंनि जिबनावहाय आङो बुंनो हायो जाहैबाय प्रि ख्रिस्टमास प्रि ख्रिस्टमास होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो जोङो साननो हायो जाहैबायदि जिसु ख्रिस्थ'आ रजायनारि बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव सारि जाफैदोंमोन जों बयबो बेखौ मिथिगौ जों बेखौ बयबो असिखार जोङो खालामनो हाया दा बिनि बे जोनोम सानखौ जोङो नोजोर होनानैनो बे टुविनटि फाइभ डिसिम्बरनि सिगांनो सोरबा नभेम्बर मासाव एबा सोरबाबा डिसिम्बरनि सेथि सप्ताहफोरावहाय बे ख्रिस्टमासखौहाय बे प्रि ख्रिस्टमासखौ खुंनायखौहाय जोङो नुनो मोनो कलेजफ्राव इउनिभारसिटिफ्राव बा मोनसे समाजआव माबा मोनसे गिरजाफ्रावहाय जोङो बे प्रि ख्रिस्टमासखौहाय जोङो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो दा आंनि जिबनावहाय बे प्रि ख्रिस्टमास फालिथाया

जोंनि समाजखौहाय मोनसे धोरोमाव थानानैहाय जि मोनसे गोजोन मोनसे जे फेसटिभेल खुंनाय बे फेसटिभेल खुंनायखौहाय जोङो बयनोबो जोङो अनलायनायनि गेजेरजोंहाय सेयार खालामनायखौहाय जोङो दिनथिनो हायो